भारतीय कलाएँ जो होती है अपनी अपनी भाषा होती है जैसे कि हम अपने आस पास के परिवेश को प्रकृति के द्वारा विचारों को भाषा में व्यक्त करते हैं जैसे चित्रकारी संगीत नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आस पास के प्राकृतिक को व्यक्त करते हैं हम जो कुछ भी देखते हैं सुनते हैं उसी से ही किसी ना किसी रूप में नए नए तरीक़े से हम उसको अभिव्यक्त करते हैं जैसे कि समुद्र में उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसको रंग सजाता है और चिड़ियों की चहेचहाहट से गायक स्वर को सजाता है ठीक उसी प्रकार अन्य तरीक़ों से अपनी भाषा के द्वारा हम इसको व्यक्त करते हैं और जो चित्र मतलब चित्रों में गीतों में नृत्य में संगीत में कहने सुनने की परम्परा सदियों से चलती आ रही है आज भी नए नए तरीक़ों से लगातार जारी है हमारे भारत देश में विभिन्न पुरानी प्राचीन कलाएँ संस्कृति त्यौहार जो भी हैं वो सदियों से चलते आ रहे हैं और जो त्यौहार होते हैं उत्सव होते हैं जन्म उत्सव से लेकर शादी ब्याह पूजा पाठ खेती बाड़ी सभी चीज़ें मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई होती हैं और ये एक प्रकार से विशिष्ट कलाएँ विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती हैं और जिन जिन नए नए त्यौहारों फसलों की कलाओं का जुड़ाव भी एक ओर केवल मनोरंजन का अलंकार होने के बचाता है तो दूसरी ओर यह पहलू पर परम प्राचीन परम्पराओं को निरंतर बनाए रखता है और ये शास्त्र में संगीत नृत्य अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का रूप दिया गया है फिर भी लोक कलाएँ अपनी जड़ों से पूरी तरह से जुड़ी रहती हैं आज की कलाएँ की जड़ें लोक में भी हैं चाहे चित्रकला हो संगीत कला हो या फिर नृत्य कला हो सा यह शास्त्रीय लोक कलाओं के बीच में कभी ना ख़त्म होने वाला सम्वाद की इनकी ताक़त है और ये इस कलाएँ हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही रहेगी